हांजी जय झूलेलाल हा मां हुतां ई थी ॻाल्हायां हा हा अछा मार्च जे महीने जा हा हा रूम त खाली आहिनि अछा एसी जो ॿ हज़ार ॾींहं जो चार्ज आहे ऐं नॉन एसी एसीअ जो पंद्रहं सौ आहे ॿ हज़ार डेली जो हा हा सभु साफ़ सुथिरो मिलंदो लॉन वग़ैरह बि साफ़ मिलंदव तव्हांखे तव्हां अचो त सही हा हा सब बंदोबस्तु थींदो जा मीनू काड आहे उते जेको बि मीनू में तव्हांखे पसंदि ईंदो सभु मिलंदव टाइम सां ॿई आहिनि हा हा तव्हांखे कार बि हुतां ई ॿाहिरि हिते ई मिली वेंदी होटल जी तर्फ़ा ई सभु जीअं तव्हांजो सभु बंदोबस्तु करे ॾींदासीं तव्हांखे हा हा असां लॻाए ॾींदासीं पर तव्हांखे पहिरियों थोरो ॿुधाइणो पवंदो न हा हा हा हो कार जो ड्राइवर जेको हूंदो हुओ तव्हां सां गॾु ही हूंदो न तव्हांखे उहो सॼो सॼो घुमाईंदो कुल्लू ऐं तव्हां जीअं जिते चवंदो हुते ड्राइवर तव्हांखे कार में वठी वेंदो ऐं घुमाए शॉपिंग वग़ैरह कराए जेको बि जिते बि घुमणु चाहींदो हुते घुमाए करे तव्हांखे पोइ वठी वेंदो हिते होटल में हा ठीकु है ठीकु आहे जो जय झूलेलाल